किसान खेतीके बारेमे अनाज उपजै हइ गहुँम उपजै हइ मक्कइ उपजै हइ आलू उपजै हइ आओर दालि उपजै हइ सभ अनाजमे उपजै हइ आओर

बकुला राजमा ईसभ अनाजमे उपजै हइ आओर